घर पर जो पेय पदार्थ जल्दी से बन जाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे म नीम्बू पानी हो गया वो बहुत जल्दी से प्रिपेर हो जाता है और प्लस हमारे को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है क्योंकि उस के अंदर चीनी और सिट्रिक ऐसिड जो नीम्बू के अंदर होता है वो डालते हैं और ये सिट्रिक ऐसिड हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंटीटो एन्टीऑक्सीडेंट का काम करता है और प्लस मिल्क शेक भी जल्दी से तैयार हो जाता है तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है तो मिल्क शेक भी बहुत ईज़ी भी और अवेलेबल एक कम्प्लीट फ़ूड की भांति काम करता है तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है